ई मोबाइल जे छै ने हम किनलहुँ सैमसंगके मोबाइल पंद्रह हज़ारमे आओर ई मोबाइल छै ने छओ महिना नहि टिकलै ख़राब भए गेलै मोबाइल एकर कैमरो जे छै ने ओतय बढ़िआँ नहि छै आ चार्जो जे छै जल्दी नहि होइ छै मोबाइल तैं दुआरे केओ आयत जॅं हमरासॅं पूछय लए ई मोबाइल कतौ किनलियै तऽ ओकरा हम कहबै नहि ई सैमसंगक मोबाइल नहि कीनू दोसर कीनू नोकियाक कीनू चाहे रेडमीक कीनू रियल मीक कीनू जे किनब से कीनू मगर सैमसंग नहि कीनू सैमसंग जे छै हमर छओ महिना नहि भेलै ख़राब भए गेलै मोबाइल हमर तैं दुआरे ई मोबाइल अहाँ नहि कीनू